औ नोंथां औ रा नोंथाङा माइ गायो नामा ए मा माइ गायोरा खय बिगा गायो

माथो देग्लायहाय माइया माइया देग्लायहाय बिराद दामथारनोलै ओम ओमफ्राय गायजेनबाय नामा नोंथां

खामला ओ आंनाबो गायनाया गायदों नै खामलाफोरखौनो गायनो मोनाखै खामलाफ्राबो बेसेबां दा दाम दालाय ट्रेक्टर सालायनायफ्रालाय बिगायावहाय बिसिबांफ्रायनि बिगा टिनस'नि हालेवो ट्रेक्टरा

जोंनिजोंबो बिदिनो ओमफ्राय नै माने खामलाफ्राबो ओरै ओरैबो गायगासिनो खालामखोनो मोनलायाखै

ओमफ्राय माथो माइ गायनो नागिरदों नोंथां ए आंनियाबो बेनो रनजिट गायनो नागिरदों मायब्रा गायनो नागिरदों मायब्रा गोसोम

बिदिनो नयस' गाहाम थाङो खोमा औ बि औ ओम ओम आंनिया एफाग्राब हा गैयालै एफाबां गायनो ओम औ औ औ दे होमब्ला नोंथां